आं फरायसा समाव सासे गोरिब नखरनि फरायसामोन अब्लाबो जोंनि आइ आफाया आंखौ दाव दाव फोरोंदोंमोन रोंदोंमोन ग्रेजुयेट खालामदोंमोन नाथाय आं बे आइ आरो आफामोननि फोरोंनाय

आङो सानस्लाबनो हायामोन बेसेन होनो हायाखैमोन बिनिखायनो आङो सेंग्रा समाव जेराव मेराव बेरायनानै दिन एबा बोथोरफोरखौ ओरैनो थांहोदोंमोन जेब्ला आं बैसो जायो अब्ला बैसो जानायनि उनाव जुलि लायो अब्लासो आं बिनि फिथायफोरखौ मिथिबाय रां खामायनो आबाद मावनो रोङामोन जेब्ला जुलि जाखांनायनि उनावसो बुजिबाय खस्थ' मोनबाय बिनिखायनो आङो दा जोंनि लोगोफोरखौ बा इयुननि इयुन जोलैफोरखौ बुंहरनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोनहा बेफोरबादि ओरैनो दिन आरो बोथोरफोरखौ बेकार समाव बाहाया फरायनाय सोलोंनाय रां खामायनाय बेफोरबादि आयदाफोराव जाहाथे नोंथांमोना गोसो होयो जाहाथे इयुनाव नोंसोरबो आंबायदि जानाङा बा गुबुनफोरबायदि जानाङा जाहाथे रांखावरि आरजिनो लेखा सोलोंनो हायो बिखौ जों बयबो सिगाङाव दोननानै गावनि लाइफ खौ दालांनो सेस्ता खालामनांगोन बेनिखायनो आङो बेफोरखौ मिथिनानै बेफोरबादिजों आं मोगा मोगि जानांनानै फैनायाव आं बुजिबाय बेनिखायनो नोंथांमोन फंबाय आरो बिनानावमोनखौ जाहाथे नोंथांमोनहा इयुनाव बेफोरबायदि जानाङा बेनि थाखाय आं बेनि गेजेरजों नोंथांमोननो फंनैसो बोसोन हरनाय जाबाय गोजोन्थों